کیوں کہ میرا تعلق شہر لکھنؤ سے ہے اور یہاں کی چکن کی کوے کپڑے یہاں کی جمپر بہت مشہور ہیں اور میں نے خود جو ہے براہِ راست جو ہے کئی موقعوں پر جو ہے چکن کے کُرتے خریدے ہیں اور پہن شوق سے پہنے ہیں تو میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ بڑا ہو کر کے میں خو کیوں نہ خود اِس کاروبار سے وابستہ ہو جاؤں کیوں کہ دلچسپی کا سامان اِس میں میری کافی ہیں اور اِس سے میں کیا ہے اپنی معیشت کو مستحکم کر سکتا ہوں یہی سوچ کر کے میں جو ہے چکن کے کام سے بطور خاص جڑ گیا اور کافی سالوں سے اِس سے جُڑا ہُوا ہوں اور کافی اچھا اِس میں فائدہ بھی ہے کافی مُنافع بھی اِس میں ہے پروفٹ بھی کافی زیادہ ہے اگر انسان لگ کر کے کام کرے بشرطے کہ انسان لگن سے محنت سے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو کافی اِس میں مُنافع اور اِس کام کو جو ہے میں نے پھیلانے کی گویا اِس کو پھیلانے اور اِس کو وسعت دینے کا بھی میرا اِرادہ ہے اور اِس کام کو میں نے گھر گھر بھی پہنچانے کے لیے کیا ہے میں سرگردہ ہوں کوشش کر رہا ہوں اور اِس سے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں اِن کو بھی جوڑنے اور اُن کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے میں کوشاں ہوں